अजकल्ल बच्चे बड़े घट्ट गेमां खेल्ला दे न पर इ'यां निं करना चाहिदा इ'नें बच्चें गी समांह् बड्डलै उट्ठियै ते उट्ठियै ते इ'नें गी गेम खलानी चाहिदी एह् जेह्ड़े बच्चे बैट खेल्ला दे खो खो खेल्ला दे न जेह्ड़े जां होर जेह्ड़ियां गेमां खेल्ला दे न फुट्ट बॉल खेल्ला दे न अपने बच्चें गी एह्दे बास्तै बड़ा टैम देओ इ'नें गी समझाओ ते बड्डलै उट्ठियै अपने दौड़ां लाओ दौडां लाइयै बच्चे दा रंग गै किश होर होई जंदा सवेरै उट्ठियै सवेला सवेला अपने दौड़ां लाओ होर दौड़ां लाइयै ते अपनी इक प्रेरणा मिलदी शैल बच्चा लगदा होर दूआ नंबर इक गल्ल होर ऐ भाई मोबाइल जेह्ड़े इ'नें मोबाइलें घट्ट चलाना चाहिदा इ'नें गी छड्डियै ते बच्चें गेमें आह्ले पास्सै दिक्खना चाहिदा भाई गेमां खेलनियां चाहिदियां गेमां खेलने कन्नै साढ़े बच्चे बाह्र जाई सकदे न होर कंट्रियें च बी जाई सकदे न होर डोगरें दा नांऽ रोशन करी सकदे न मैडल लेआनी सकदे न होर डोगरें दा नांऽ रोशन करी सकदे न होर औने आह्ला बक्त जेह्ड़ा टैम ऐ इं'दा बच्चे दा असें बी अपने टैम दे बिच्च इक डोगरी कल्चर दे स्हाबा नै खेलदे हे गेमां खेलदे हे एह् अपना खो खो खेलनी ते होर ठीक ठाक रौंह्दे हे फुट्ट बॉल खेलना हैंड बॉल खेलना तो जेह्ड़ा सानूं मां प्यो लेइयै दिंदे हे अस चलो उ'ऐ करदे टाईम कड्ढदे हे तो बक्त दे इक अनुसार ऐ कि डोगरें दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ एह् बच्चें गी जैदा खलाना चाहिदा होर फुट्ट बॉल जेह्ड़ा खलाना इक्क गेमां खलानियां गेमें कन्नै प्रेरणा मिलदी बच्चें गी होर तंदरुस्ती मिलदा बच्चें गी होर बड़े बड़े मैडल जित्तियै लेआवा दे बच्चे ग्रांऽ टू ग्रांऽ लोकें गी इ'यै मैसेज देना चाह्न्ने अस स्नेआ देआ न आं जाइयै लाऊड़ बड्डलै बी जा न ते स्नेहा देन जान भाई अपने बच्चें गी गेमां खलाओ होर केइयें बमारियें कोला बच्चा खेलदा होग केइयें बमारियें कोला दूर जंदा होर इ'नें गी बच्चें गी अस सारे मल ग्रांऽ दे जिन्ने लाग्गै धिग्गै रौंह्दे न इस ग्रांऽ दे बिच्च जां ग्रांऽ टू ग्रांऽ बी लोकें गी इ'यै मैसेज करा ने कि अपने बच्चें गी गेमां खलाओ होर इ'नें बच्चें गी चलो नौकरियें दा बी कम्म बनी जंदा जिसलै बच्चा खेलने आह्ला शैल होऐ ते नौकरियें दा बी कम्म बनी जंदा होर खलांदे बी हैन जेह्ड़ा बच्चा अग्गें बधदा उस्सी लेई बी जंदे गौरमैंट नौकरी बी शैल दिंदी होर सारे बच्चे अग्गें जाइयै अस गलाने आं भाई सारे किट्ठे होइयै गेमां खेल्लो हाकी खेल्लो फुट्ट बॉल खेल्लो होर हिन्दोस्तान दा नांऽ रोशन करो हिन्दोस्तान गी दूर पजाओ होर मैडल लेइयै बच्चे अ'वा दे बाली बॉल बी खेल्लो फुट्ट बॉल बी खेल्लो हाकी बी खेल्लो ते खो खो बी खेल्लो